जियां कि तुसे गी पता गै है नी जियां तुसेंगी पता कि अजकल जेकर दैसी भाशा च सनां तुसेगी तां अजकल घरे दी कदें बसार लेई लौ तुस ठीक ऐ कोले जां कोले लेई लो ठीक ऐ कोले बी कोले कुट्टो है नी ते और अगर गल्ल करां ते मतलब औऱ बडे स्हेई हून अगर साढ़ा पहले जमाने दी गल्ल करां ते फुल होंदे हे गुट्टिए दे फुल होई गे है नी उनेंगी सकाना सकाना बाद उनेंगी केह् करना कि सखांदे उंदे बी कलर बनदे एह् बड़ी हून दिक्खो तुस मार्किट जाओ आक्खदे ना कि जिन्ना गुड़ पाओ इन्ना मिट्ठा होंदा है नी ठीक ऐ ते एह् चीज आसेंगी जि'यां जिन्ना पाई सकनी एह् नेईं कि पैसे उप्पर ही अगर तुस बढ़िया कलर दे चूज करो अपनी पैंटिंग उसी बढ़िया बनाओ ठीक ऐ एह् के ओहदे च कोई बी कन्टेट इयां कोई बी लेई लो कलर दी गल्ल करां अगर में तां बड़ी किस्म दे कलर अजकल मार्किट च लभदे ना ठीक ऐ ते कोई बी तुस लेई सकने हो एह् है कि तुस पेंटिग अच्छे लग्गनी चाहिदा तुसें बदली बदली कलर है नी ठीक ऐ बगे बगे जेहडे़ बगे बगे कलर होंदे ओह् नेई लेने उ'नेंगी के होंदा कि नी मतलब इयां तुस पानी पूरा होई जंदा ठीक ऐ लयुकड बी तुस लेई सकदे पैन्सलां कलर जेहडे़ तुस ओह्बी यूज करी सकदे हो ठीक ऐ बड़ी किस्म दे मार्किट बिच कलर चले दे अगर तुस दिक्खो मार्किट बिच ठीक ऐ उनें कोई लविक्यूड पैन्सल कलर जिस स्टेप च पैंटिग अगर तुस उसी इयां लाइट बिच लेने ते पैन्सल कलर गी यूज करी सकने हे ना अगर ब्रुश आहले बी आंदे अजकल अगर गल्ल करदे जियां शिडका जन्नी होन्नी बड़ी सारे दिवारा उप्पर लग्गे दे होंदे ना इयां मतलब कि पेंटिग होई दी होंदी ओह् बडे़ बडे़ ब्रश कन्नै कीती जंदी तुस निक्के ब्रश लेई आओ निक्के निक्के बच्चे पैटिंग आस्तै निक्के निक्के ब्रश यूज करदे है ना ओह् तुस यूज करी सकने ठीक ऐ बडे़ मतलब अगर तुस मार्किट च बड़ा कुछ ऐ पैटिंग दे बारे च अगर इयां वोलो एह् केह्डा केह्ड़ा यूज करना मार्किट बिच बड़ी ज्यादा कलर बडी किस्म दे कलर अजकल चले दे तुसें गी पता ते अगर देसी घरै दा लाना ते कोलें दी स्याही बसार